मां विष्नु होटल मां तव्हांखां रसोई घुराई मंझंदि जो सफ़ा वाहियात टेस्ट हुई तेलु हिकदमि वहे पियो पॅकींग बि चङी तरह न कई हुयव तव्हां अउं केरु मोकिलींदो आहे इअं थधा अणिबा फुलिका चांवर इअं लिव लिव भाॼी में हिकदमि लूणु घटि कोन मज़ो हुयो हिकदमि बेकार टेस्ट हुई खाइण में ॼणु त मज़ो ई न पियो अचे हिकु त मां पैसा ॾेई करे घुरायां तव्हांजी कॉलिटी सभु ख़बरु आहे असांखे चङी तरह पर इअं कीअं मोकिली अथव असुलु न वणियो असांखे सॉरी तव्हां हिन महिल वापसि रिटन कंहिंखे माण्हू खे मोकिलियो रिटन करे ॿी शइ मोकिले था सघो न त पोइ मुंहिंजो रिफंड मूंखे वापसि कजो